प्रणाम प्रणाम बताइए आप लोग रेटी नहीं दे पा रही हैं तो क्या करें रेट दूध तो बंद करना पड़ेगा ना रेट बढ़ गया है गर्मी का दिन है दूध हो नहीं पा रहा है पूरा और रेट बढ़ गया आप लोग रेट ही नहीं दे पा रही हैं ऐसी बात नहीं है दूध तो अच्छा आता है तो दूध का रेट बढ़ चुका है जो भी आता है मैम वही दूध जाएगा अच्छा दूध भेजेंगे दूध में कोई कमी नहीं रहेगी बाकी रेट बढ़ गया है पचास रुपया लीटर देते थे अब साठ रुपया लीटर दूध जाएगा अगर आपको पसंद है तो गाय का या भैंस का भैंस का साठ गाय का चालीस यही आएगा नहीं कम नहीं होगा सारे ग्राहकों के लिए रेट बराबर है आपको हम पचपन में दे दें पचास में दे दें तो सारे लोग को करना पड़ेगा ना सारे तो हमारे लिए बराबर हैं ना

नहीं नहीं दूध दूध अच्छा जाता है दूध में पानी ओनी नहीं जाता है दूध तो अच्छा जाता है हम बात करते हैं लड़के से लड़का दूध जो यहाँ से अच्छा लेके जाता है नहीं दूध तो अच्छा भेजते यहाँ से नहीं दूध अच्छा आता है दूध में कोई कमी नहीं है ना कमी मिलेगी नहीं दूध अच्छा आता है दूध में कोई कमी नहीं है ना दूध में कमी रहेगी ठीक हैं अब देख लीजिए आप डेढ़ कहिए तब दूसरे से किसी और से ले लीजिए दूध जब हमारा दूध पसंद नहीं है तो किसी और से ले लीजिए क्या जरूरत है हमें हमारा ही दूध लेने की दूध तो बहुत देने वाले हैं हमारे से कोई अच्छा देता होगा कम रेट में देता होगा बढ़िया दूध देता होगा जिसमें मलाई पड़े पतला दूध ना रहे मोटा दूध रहे तो आप हम क्यों मना करेंगे कि आप उसी से ले लीजिए ठीक है